हम अपने पशु को खुली जगह पर छोड़ देते हैं तो अच्छा महसूस होता है जैसे कि ग्राउंड में या थों कहीं पर छोड़ दिया जाए तब पशु अच्छे महसूस करते हैं और पैर में बांध कर छोड़ दिया जाए तो घुटने लगते हैं और जैसे कि हम लोग गर्मियों के दिन में पेड़ के नीचे बांध देते हैं तो पशु अच्छे महसूस करते हैं और रूम में बंद कर दिया जाए तो घुटने लगते हैं हम अपने पशु को अच्छे देखने के लिए परवर देखने के लिए टाइम टाइम से भोजन डालते हैं और टाइम टाइम से नहलाते हैं धोते हैं और जैसे कि देखभाल कर कर दवा वगैरह डालते हैं और हमारे पशु को सुरक्षित और अच्छा वातावरण के लिए हम लोग अपने पशु को नहलाते हैं टाइम टाइम से भोजन डालते हैं और छोड़ दिया जाता है ग्राउंड में घूमने के लिए हमारे पशु अच्छे महसूस करते हैं ग्राउंड में जैसे कि गाँव के चारागाह में या फील्ड में कहीं पर ले जाकर अच्छे ढंग से छोड़ कर देखते हैं तो वहाँ पर अच्छे महसूस करते हैं हमारे पशु